किताब पूरी करने में मुझें कितना वक़्त लगता है यह किताब को देखते हुए बताया जा सकता है की अगर किताब साहित्यिक है तो वह उसमें कम समय लगता है लेकिन अगर किताब आलोचनात्मक है तो उसमें ज़्यादा समय लगता है और पढ़ने लगातार पढ़ने के बारे में बताऊँ तो मैं दो से ढाई घंटे एक साथ एक समय में बैठ सकता हूँ इसके बाद मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होता है बाहर घुम कर आने में इसके अलावा पढ़ने के मामले में मेरा कोई मासिक या साप्ताहिक लक्ष्य नहीं है मैं धारा प्रवाह पढ़ता जाता हूँ और यह भी नही हैं की मैं इस किताब को दस दिन में पढूंगा या महीने में पचास किताबें पढूंगा तो जो जितना हो पाता है